मैंने मछली पकड़ना बचपन में ही सीखा था जब मैं बचपन में छोटा था तभी अपने बड़े भाई पिता जी और जो भी पड़ोसी है उनके साथ में मछली पकड़ने के लिए जाया करता था तो उनसे देखता था मैं कि जो है हम नाव में बैठ के फिर अन्दर पानी में जा के जो है मछलियों को भोजन डालते थे जिससे की सारी मछलियाँ ऊपर सतह पर आ जाती है फिर हम अपने जाल का प्रयोग करके सभी मछलियों को पकड़ लेते हैं जिससे की सबसे ज़्यादा मछली पकड़ पाते हैं हम और बहुत ही कम समय में सब से ज़्यादा मछली पकड़ लेते हैं इस तरह की काफ़ी तकनीके हैं जिनसे हम मछली पकड़ते हैं और अच्छे से उनका उपयोग करते हैं